गोवाची जी एज्युकेशन पॉलिसी आसा तातूंत ते गोवाचे लोक गोवाच्या लोकांक तितली प्रायोरिटी दिना ते भायल्या लोकांक चड चड प्रायोरिटी दितात दॅन गोवा आनी तांकां खूब अशीं स्किम्स सुद्दां आसता जीं गोंयच्या लोकांक मेळना गोंयच्या भुरग्यांक मेळना सो म्हाका दिसता अश्या तरेन ओवर क्रावडींग ही आमच्या एज्युकेशन सिस्टमांत जाता